मबाइलआव बांद्राय मबाइल बांद्राय नायनायखाय गथ'फ्रा बारा गेलेलियानो

जों गथ'फोरखौ जोङो बेफोरनि थाखाय जोङो जों मोजां गेलेग्रा जों थुलुंगा होनो नाजानांगौ मबाइलआवथ' आजिकालि बायदिसिना कार्टुन चेनेलफोर नायनानै गेलेनाय हुदाखौनो गथ'फोरा फ्राय गारनो हमबायानो बेखौ जोङो बिमा बिफाफ्रा दायट्थ' लानानै जोङो मोजां मोजां गेलेग्रा जेरै एदावनाय जंखायनाय बायदिसिना लेखा फरायहोनाय बेफोरबायदिजों जोङो गथ'खौ फोसाबनो नाजानांगौ मबाइलखौ जोङो बांद्राय उन्दैफोरनो नायहोनो नाङा ओमफ्राय जोङो हायोबा मबाइलआ गाज्रि बुस्तु नङा होनबाबो जोङो उन्दैफोरनि थाखाय जोङो दसे समल' जों नायहोनांगौ आरो दसे समनि उनावनो जोङो बायदिसिना बेरायनाय मोजां मोजां राव रायज्लायनाय मेथाइ खननाय बा मोजां मोजां गेलेहोनाय जों बिमा बिफायानो नाजानांगौ ओमफ्राय

जों बिमा बिफानि दायट्थ' आरो बे बांद्राय मबाइलआव मबाइलखौ जों गथ'नि आखाइआव होनाङा नङाबा गथ'आ गाज्रि जानो हागौ